बर'फोरा आगोलो गुबुन हारिजों मुगै जादोंमोन जुमाय ओंखाम बेददजों गोदोफबनानै थानाय होननानै जोंनि बर'हारिया गुबुन हारिजों जोबोद मुगै जायोमोन गुबुननि न'खराव गुबुन हारिनि न'खराव थांब्लाबो ओंखाम दै लोंब्लाबो जाब्लाबो जोङो जोंनि बर'हारिया जोबोद मुगै जायोमोन जायगाखौबो ओंखाम जानाय जायगाखौबो साफा सुफा खालामनानै लिरनानै गारबो लायनाङोमोन सा दखानफ्राव ओ सा उनु लोंब्लाबो फैसा होसे होनानैबो ओ गिलास खुरैफोरखौ सुनानै गारबोनानैबो आरो मुगै जायोमोन आरो दा जोंनि बर'हारिया ओ बिथां बाबा कालिचरण आ ब्रह्म धर्मखौ फोसावनायनि उनाव बर'फ्रा बे ब्रह्म धर्मखौ लानायनि उनाव दा बर'फ्रा इसेब्लाबो गुबुननि मेगनाव ओ मोजां ओ माबायाव फैबाय बर'फ्रा साखोन सिखोनाव दा आरो बर'फ्रा बर'नि रावा सिक्स सेडुल आरो ओइट सेडुलावबो हाब्बाय दा जोबोद जौगाबोबाय बर' हारिया दा गुबुननि मेगनावबो जोंनि बर'हारिया नोजोराव गोग्लैनानै दा मोजां आगोलनिफ्राय बहुद मोजां माबायाव फैबाय आरो दा बर'रावजोंबो जों दा फरायनो मोनबाय गासिबो जोंनि बर'फरायसा गथ'फ्राबो दा बर'फरायनानै साख्रि इन्जिनियार बायदि सिनायावबो जोंनि बर' गथ'फ्रा मोनबोबाय बर'रावजों फरायनायनि उनाव बेफोरखौ दा जों नायनानै दा बर'फ्रा जोबोर दावगाबाय होननानै आं सानो